जों ओंखाम संनायाव जों जों फास टाइम माने ओंखामखो जेब्ला संगोन जोमाइ एबा ओंखामखौ जे संगोन बेयाव मा होनो जोंनि जखानि मथे जोङो मानो खान्थाखौ लाहैयो आरो डुइ केजि जानाय बा डुइ केजि जानाय पास केजि जानायबा पास केजि जानाय दस केजि जानायबा दस केजि जानाय बेबायदि खान्थायाव जोङो माने माइरंखौ सोना होयो आरो जाहाथे ओंखामा गोथां जाया बिदिनो मा होनो ओंखामा जेब्ला मोनगोन मोननायनि उनाव जोङो सै एरखावनो थाखाय जोङो औवानि खारौ गनखौ बाहायनाय जायो आरो आरो खारौ गनखौ माने जोङो गु गुसु खालामनो थाखाय एरखावनो थाखाय जोङो बाहायो बिनि उनाव जोङो एरनानै लाइजौवाव एबा बिलाइयाव एर'ननानै जों जोमानि जोमाइखौ बर' बहननानै एमाव फोनो जोमाइ जेब्ला अम जोमाइ सोङो बिनि उनाव आरो जोङो ओंखामखौ संखांनायनि उनाव नों जोङो जेब्ला ओंखाम जागोन जानायनि जानायनि सिगां सि जोङो खामखो मानि गुसु थानो जानो थाखाय एरखावनानै लायो लाग्रोनाय जायो आरो आरो खान्थाखौ उम खान्था खान्थाया बेनोसै मानो होमबा जों बांसिननो कुकाराव बाहायनाय कुकार बाहायनाय जायो नालाय जों आरो बांसिन गेसाव संनाय जायो रासिन जों कुकाराव सं ओह कुकाराव संनाय जायो माने दानिया आरो गेसाव संनाय गेस गोजा नालाय गेस नांगौ बयनियाबो गेस गोजा जानायखाय बांसिन मानि थाब जानायखाय जों मानि कुकाराव संनाय जायो आरो फारसेथिं आरो साराइखौ आरो जों बिदिनो जोङो जेब्ला मागो फोरबो फैबोला जों सारायाव माने साराइ गिदिर लहानि सारायाव जों सौराइ एवनानै जायो आरो सौराइखौ जोङो फास टाइम माइब्रा माइब्राखौ सोमना दोनो दोननायनि उनाव जोङो थिखोनानै एवनानै सौराइखौ बे साराइ गिदिराव एवनानै देयो दिंखियाव आरो जोङो मा होनो बासोन उम गिलास खुरै जोंनि बे ओमफ्राय थोरसि जोङो थोरसिखौ बांसिनानो मा होनो खुरैखौ जों थुरसिखौ जों काहानि बाहायनाय जायो आरो स्टेलनिखौ बारा बाहायबांनाय जाया अनेग काहानि खांसि खांसियाव माने बयबो माने बेमार हामो होननानै बयबो माने काहानि खांसिखौ जायो आरो जों आबै आबौनि दिनावनो सिगांनि मानसिफ्रा बुङोमोन नालाय बे खांसियाव जबोला जेखुनु जा मानि बेमारफोरा हामोनो होननानै बेनिखायनो जों बांसिनानो काहानि थुरसियाव जानाय जायो आरो ओमफ्राय आरो जोङो जेब्ला खारै मैगं सङो अनला सङो अनला संनायाव जोङो माने सागन बाहायनाय जायो आरो सागनखौबो औवाजोंनो बनायनाय जायो औवाजों बनायनाय सागनजोंनो जोङो सानानै माने मैगंखौ गुन्दै खालामनानै होयो आरो अनला आरो खारै ओंख्रि संबा बिदिनो जों सागनखौ बाहायो आरो गामला गामलाखौ माने जोङो खाम एर'ननो थाखै मेगं राननो थाखै बाहायनाय जायो आरो जोङो ससपेनखौ साह साह फुदुंनायाव बांसिन बाहायनाय जायो ससपेनखौ आरो गारबाखौ जोंहा गोबां रोखोमनि गारबा दोङो गुर गारबा डालि हाइग्रा आरो ओंख्रि हाइ ओह